अॻिएं हफ़्ते मां पंहिंजे ज़ाल जे चवण ते सनफ्लिंग कंपनीअ जी गैस वरिती जंहिं में टे सिगड़ियूं आहिनि उन जो हिकुड़ो फ़ाइदो आहे त सुबुह जो रोटी बि जाम जल्द में ठही वेंदी आहे ऐं ॿिई बि हिकुड़ी फाइदे वारी ॻाल्हि इहो आहे त उन जो बटण जीअं घुमाए त तीअं गैस आटोमेटिकली ॿरी वेंदी आहे असांखे उन में लाइटर जो यूज़ न करणो पवंदो आहे इन सां जल्दी असां जो घर जो कमु जल्दी कमु थी वेंदो आहे ऐं रोटी बि जल्द टाइम ते मिली वेंदी आहे न त सुबुह मूंखे वेंदे वक़्तु देर थी वेंदी आहे